इक बारी साढ़ा मूड़ बनी गेआ प्हाड़ घूमने दा ते असीं दोस्त असें करी लेई सलाह् कि चलो प्हाड़ जाना घूमन इक गी बोलेआ असी कि असीं इक तू टैंट लेई लैयां कैंपिंग टैंट लेई लैयां इक बोलेआ तू सलंडर लेई लैयां इक बोलेआ असी तू बर्तन लेई लैयां भांडे भुंडे लेई लैयां सारे अलग अलग समान लेई लेआ ते चली गे घूमन प्हाड़ रातीं उत्थै रेह् टैंटें कैंप लाया ते राती मुर्गा शुर्गा बनाया ते खाद्धा पीता नजारे ले बड़ा मजा आया ते दूए दिन फिरी साढ़े श टैम था घूमने दा असी गलाया चलो यार इत्थै आए दे न ते थोह्ड़ा जेआ कुतै ओह् अग्गे चली जन्ने होर थोह्ड़ा घूमी आन्ने टैम साढ़े श बड़ा ऐ ते साढ़ा प्लैन बनी गेआ कि होर घूमने दा ते असें अपने कैंप टैंटें कैंप क्लोज कीता पैक पूक कीता ते असी चली पे जी असी होर अग्गे चली गे अग्गै चली गे घूमन मजे नै घूमे फिरे नजारे ले रातीं कैंप शैंप लाया उत्थै रेह् राती नजारे ले घूमने खाने पीने दे द्रब्बड़िया ठंडी ठंडी हवा चलै बड़ा मजा आवै असें बोलेआ इत्थै ते स्वर्ग ऐ स्वर्गे च पुज्जी गे असी जी